स्वर या स्वर थकान जे छै आ कर्कशता जे छै तेकरा प्रेमसँ स्थिरसँ बजलासँ स्वरमे जे थकान छै वाणीमे जे थकान छै ओ कहीँ ने कहीँ ढकैत छै धीरेसँ बजलासँ ओकर कर्कशता खतम होइत छै तैंँ हमेशा मधुर बाजी आ धीरे बाजी स्थिरसँ बाजी आवाजके सुरक्षाके लेल सुबह आओर शाम सुसुम पानि गुनगुना पानिके उपयोग कऽ सकैत छी लौङ्गके प्रयोग कऽ सकैत छी आओर मरीचके प्रयोगसँ भी आवाज मधुर होइत छै आवाजके मधुरता स्वरके थकानके आओर कर्कशताके ढकि दैत छै